ہماری کمیونٹی میں دیہی رہائشوں کے لیے نقل و حمل اور سفر کے اختیارات کو بہتر بنانے کے لیے چند اقدامات کیے جا سکتے ہیں جن کو میں پوائنٹ وائز ذکر کرتا ہوں سب سے اہم چیز جو ہے وہ سک سڑک ہے پکی سڑک بھائی بننی چاہیے جس کے ذریعے ٹرانسپوٹیشن میں لوگوں کو آسانی ہوگی لوگ آئیں گے جائیں گے اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے کہ یہاں ہمیں ریلوے جو ہے وہ ہمارے علاقے سے گزرتی ہے تو بہت ہی شور شرابا ہوتا ہے تھوڑا اس میں ایک لمٹ ہونا چاہیے کہ یہ اس کی آواز جو ہے یہاں اس طرح کنٹرول ہوگی یعنی کہ جو وائس پولوشن ہے نا وائس پولوشن بہت زیادہ ہے اور دوس تیسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے کیونکہ دیہی علاقوں میں تھوڑی زیادہ چوریاں اور ڈکیتی یہ سب ہوتے رہتے ہیں اس لیے بھی ٹراسپوٹیشن کا تھوڑا خطرہ رہتا ہے تو تھوڑا جو پولیس وغیرہ کی سروسز ہے اس کو تھوڑا مضبوط کرنا چاہیے